आखिनाय एबा गाव सावगारि सोरजिनाय बायदि आरिमुखौ जागायजेननाय गथ'फोरनि बिदिनो थि बैसो थाया जों जेब्लानो बे गथ' सासेया इसे पेनसिल हमनो हानाय बा लिरनो हानाय बिदिनो लिरनो गोरों जानायनिफ्रायनो जों बिसोरखौ बे आखिनो थाखाय जों माबानो हायो थिननो हायो आरो बेबादिनो इसे गाव सिनायनो हानाय जानायनिफ्रायनो जों बेखौ माने जायखि जाया बे आखिनाय सावगारि बोनाय बा सावगारि सोरजिनायखौ जोङो जागायजेननो थाखाय बिसोरखौ थि खालामनो हायो आरो बे बिदिनो जों जुदि बेखौ मोजाङै देभ्लाप खालामलाङोबा कन्टिनिवासलि जों बेखौ थरलि जों बेखौ आखिहोबाय थानो हागोन